हमने माधव राय का गाना सामने से सुना है जो कि बहुत अच्छा गाते हैं उनका जो गाना गाना बहुत अच्छा वो गाते हैं और जहाँ के आते हैं मतलब उनका गाना हमें बहुत पसंद है क्योंकि जब भी वो गाँव में आते हैं या कहीं पे भी उनका देखते हैं गाँव या यूट्यूब हो या कहीं भी हो दूसरा कोई भी एप हो वहाँ देखते है तो बहुत बढ़िया गाते हैं मैथली के जो गायक हैं वो माधव राय हैं उनका गाना सब बहुत हिट है हमें उनका गाना बहुत अच्छा लगता हैं और इनका जो बात व्यवहार ये सब है बहुत अच्छा है उनका गाना भी अच्छा है और इस सबके लिए बहुत बढ़िया माधव राय गाते हैं और उनका बात व्यवहार सब व्यवस्था बहुत अच्छा रहता है और जब वो आते हैं तो मतलब स्टेज के आगे पीछे बहुत भीड़ भीड़ लग जाता है मेला वेला जो भी होता है इधर हमारा गाँव में हमारा वही माधव राय जी आते हैं उन्हीं का मतलब गाना इधर अधिक डिमांड होता है मतलब सुनते वुनते सब ज़्यादा हैं और यूट्यूब हो इन्स्टाग्राम हो जो भी रील्स होता है हम अधिकतम माधव राय जी का ही गाना सुनते हैं और उनका गाना का जो है गाना बहुत अच्छा रहता है गाना इधर सब सुनना पसंद करते हैं हमारे गाँव में क्योंकि माधव राय जी ही इधर भी आया करते हैं थे और आया करते हैं अभी भी जब भी कोई त्योहार होता है उसमें माधव राय जी का निश्चित है जो वे है वही आते हैं इधर में और उनका जो गाना है सो सबको बहुत अच्छा लगता है प्रभावित रूप से बहुत बढ़िया गाते हैं वो और इसी सब के लिए इधर हर बार हो होता है जो भी त्योहार होता है दुर्गा पूजा हो काली पूजा हो या गणेश पूजा हो जो हो वो त्योहार में हमारे गाँव में उनको ही बुलाया जाता है और इधर का मतलब जितना भी नागरिक है उनमें हम भी हमारा भी सहयोग है जो माधव राय जी बहुत अच्छा गाते हैं और कुछ आदमियों को कहना है की माधव जी बहुत अच्छा माधव राय जी बहुत अच्छा गाते हैं इन्हीं सब को देखते हुए सुनते हुए माधव राय जी बहुत अच्छा भी गाते हैं और उनका गाना वाना सब हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हर जहाँ से होता है माधव राय जी बहुत अच्छा गाते हैं इसी के लिए हम सब को माधव राय जी का बहुत गाना पसंद है कोई भी हो इन्स्टा हो ग्राम हो या यूट्यूब हो गूगल हो उनका गाना अभी भी भी बहुत बढ़िया लगता है हम लोग का जिसका जो विचार हो हम लोगों का माधव राय जी गाना बहुत गाना अच्छा लागता है और हम लोग उनके मतलब बहुत बड़े फैन हैं माधव राय जी का और वो अच्छा गाते हैं क्योंकि मैथली भी गाते हैं या हिंदी जो मैथली में गाते हैं अधिकतम उनका बहुत गाना हिट होता है और इसी सबको